म्हज्या पुराय जिणेंत हांवें व्हड तंत्रज्ञानाचें बदलाव पळयले वेगवेगळे शोध लागले आनी जिवीत जगप सामकें सोंपें जालें पूण इतलीं सगलीं कामां सोंपीं जावन सुद्दां आमी सुखी आसात काय असो प्रश्न पडटा एका वाटेन तंत्रज्ञानाचे वेगवेगळे बदलाव वा दुसऱ्या वाटेन दुयेंसां वाडलीं पयलीं जीं कामां करतालीं तांचो व्यायाम जातालो पूण तंत्रज्ञानाक लागून सगलेंच सोंपें जालां आनी सगल्यांक ताची संवय जाल्या पयलीं रगड्याचेर वांटप जातालें आतां मिक्सर आयले पयलीं चुलीचेर रांदप जातालें आतां गॅस आयलो पयलीं नैसर्गीक हवा मेळटाली आतां ए सी आयली आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार मोबायल आयले जाचे बरे वायट फायदे आसात भुरगीं खेळपाचें सोडून मोबायल घेवन बसपाक लागलीं पूण ह्या सगळ्यांत तंत्रज्ञानाक लागून म्हज्या सारक्यो बायलो कामार वचपाक शकतात तशेंच शाळेचें काम मोबायलार रोकडेंच जाता कोरोना वेळार मोबायलाक लागून भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवपाक मेळ्ळें सगलीं बिलां घरा बसून भरपाक मेळटात जिवीत सोंपें जाल्ल्यान एक बायल घर आनी नोकरी बेस बरी सांबाळपाक शकता